हाँ नमस्ते भैया जी भैया बोलिए जी जी जैसे कौन सा मिठाई लेंगे रसगुल्ला छेना जी तो बताइए रेट बताएँ इसका

जी काला जाम दो सौ रुपया के जी मिल जाएगा आपको रसमलाई तीन सौ रुपये के जी और बताइए रसगुल्ला वही दो सौ अस्सी ओस्सी रुपये मिल जाएगा हाँ आपको रसगुल्ला ढाई सौ में कर देंगे और काली जाम एक सौ अस्सी लगा देंगे रसमलाई हम तीन सौ में कर देंगे जी हमारे यहाँ प्योर मिठाई बनती है शुद्ध आपके आँखों के सामने भी बन सकती है आपको अगर आपके पास समय है तो आ के देख सकते हैं ऐसे बात नहीं है जी हाँ क्या आप खुद लेने आएँगे कि हमको पहुँचना पड़ेगा जी आप आइए अवश्य आइए देखिए हमारे यहाँ कौन सी बातचीत हुई है कौन जी एड्रेस से भिजवाएँगे उसका चार्ज अलग लगेगा भैया जी जी

जैसे आप ये जो मिठाई खाएँगे चेक करेंगे शुद्ध है कि नहीं है उसको देखेंगे तो आप बताएँगे कितना इसको चाहिए सभी मिठाई जब आप मतलब बता देंगे तो हिसाब हम लिख लेंगे तो कुछ हमको आप बयाना के तौर पर देंगे हम बताएँगे ले जाने का रेट कौन सा है वो अलग से लगाएँगे भैया आपको तो मिठाई का दाम बता ही दिए हैं ले जाने का अलग चार्ज बताएँगे आप के यहाँ फिर जिस दिन शादी है हम पहुँचा देंगे पूरा हमारे यहाँ से कोई लेके जाएगा आपके यहाँ पहुँचा देगा जी भाई उसमें लगेगा एकान क्योंकि वो जाएगा अपने तेल से भाई उसका लगेगा ओ जाएगा भाई तो उसका चार्ज अलग से देना ही पड़ेगा

जी आप जब समय मिले तो आइए देखिए हमारे यहाँ का कैसा है शुद्ध के माने आपको वैसा आपको शुद्ध देंगे चार लोग को और बताएँगे हमारे यहाँ ग्राहक और जुड़ेंगे हमारा ही भला होगा भैया जी भाई जी ठीक बाई नमस्ते